हमारे क्षेत्र में पिछले वर्ष में कुछ किसानी में बदलाव हुआ है जोकि मौसम परिवर्तन के अनुसार भी कुछ बदलाव होते हैं जैसे बार

फसल में काफी समस्या एवं सहयोग प्राप्त होता है हमारे क्षेत्र में पारंपरिक खेती भी करने के लिए पहले हम खेत को काफी साफ़ सफ़ाई एवं जो चारा एवं अन्न की सफाई की जाती है और फिर बखन बखन्नी के लिए बखन्नी की जाती है फिर फ़लेवा किया जाता है उसके बाद फिर बखन्नी की जाती है फिर बोनी की जाती है बोनी करने के बाद कुछ जैविक पदार्थ बोनी के साथ उर्वरक जैसे उरिया डी ए पी मिलाकर बोनी बीज आदि को मिलाकर बोनी की जाती है फिर उसके बाद पानी उर्वरक जैसे उरिया डी ए पी और जो लिक्विड आते हैं उनका छिड़काव किया जाता है और पानी का पानी का पानी दिया जाता है उसको और यह सब प्रक्रिया होने के बाद जब फसल उग जाती है जब उसे काटने के लिए यंत्रों का एवं लोकल मज़दूरों का उपयोग किया जाता है